हम अथि से इन्टर तक पढ़ाइ कयले हथियै आओर इन्टरके बाद हय से मतलब कि हम अपना एक दुकान खोललियै यऽ खोललियै हऽ मतलब देखलियै मतलब इन्टरके बाद मतलब ओतना पढ़ैके अथी नहि होलय तऽ हम एतैसँ अपन एगो दोकान खोललियै ओ दोकानके मतलब ओहे कार्ज हय जे हम अपन दोकान चलबैत छियै आओर इहेसँ काम करैत छियै दोकानके मतलब आओर आओर भी कोइ काम कर लै छी जइसे कि जइसे कि मतलब कही मिल जाइत छै रात उतमे किछु मतलब कोइ कोइ होटलेमे चाहे किछुमे मिलैत छै जे हँ हियाँ पे ई काम हय करैके तऽ ओ सब काम कर लै छियै आओर हय से मतलब इहे होटलमे रहैत छियै अपन होटल हय शुरू से पढ़ाइ करलियै मतलब पढ़ाइ लिखाइमे तनी मनी कमजोर रहलियै यऽ तऽ इन्टर तक करलियै ओकरा बाद इन्टरके बाद हय से हम अपन दोकान खोल लेलियै फिर इहे दोकानमे रहैत छियै एहि से हम अथी हय एक आदमी आ हमरा साथे हमर पापा भी रहैत छै आओर एगो लड़काके रखले हथियै तीन आदमी मिलके अपन कार्ज अपन इहे दोकान दौरी इहे सब चलयली इहे सब कार्ज हय घर गेली तऽ घर थोड़ा बहुत गाय भैंस हय तऽ ओकर सबकेँ काम कर दै छियै सुबह पहर आ शाम पहर दुनू टाइम आ ओकरा बाद बाँकीके टाइम या दुकान पर आ जाइत छियै आ हिएँ रहैत छियै